जोङो ल'न थाबायबाबो मोना मानो होनोब्ला सोरखारनिफ्राय अनेक आसनि फैयो ल'न होनाय माबा होनाय बेखौ जों थाबायबाबो मोना मानि थाखाय जोङो दा मोननो लुबैयो बयबो जेरै आरो गायनाय फुनायावबो जेरै मुलि मोनो होनो मुलि मोना जोङो बायनानैसो फोनांगौ जायो आरो जोङो फोनाय समाव जोङो मुलि मोना एम्फौ थेम्फौ जाबाबो जोङो मुलिफोरखौ मोननो हाया जेरै माइ एम्फौ जानाय मैगं थायगं एम्फौ जानाय बेफोराव जों मुलि बायनांगौसो जायो सरखारनिफ्राय जेबो फ्रिआव मुलि मोनफेराखै दासिमबो जोङो खोनानायाव मोनो होननानै मिथियो नाथाय जोङो दासिमबो मोनफेराखै जेरै ल'न थन होनायावबो जोङो जेबो सुबिदा मोनफेराखै थाबायबाबो जोङो जेबो मुलाम्फा मोना जेरै गायनाय फुनायावबो जेनेबा जोङो माइ जोलै माबा फिथाइ सामथाइनि जोलै हरो होनो बेखौबो जों दासिमबो मोनफेरा